میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کیوں کہ کرکٹ کھیلنے سے آپ کی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں آپ تندرست محسوس کرتے ہوں آپ کو کوئی بھی جسمانی تکالیف نہیں ہو سکتی کرکٹ کھیلنے سے آپ کا جسم حرکت میں رہے گا جسے آپ آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی